اردو زبان جو ہے ادب اور شاعری فنی اظہار کے مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے جیسے شاعری اور نظموں میں جو اردو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک نظم نغمگی ہوتی ہے شاعری میں جب اردو ہوتا ہے تو اس میں ایک نغمگی اور گنگنانے والا انداز ہوتا ہے اور ایک شاعرانہ انداز ہوتا ہے جب کہ ادب کے دوسرے حصے جیسے کہ ناول افسانے اور داستان میں اردو جو ہے ایک سیدھی اور سیدھی اور سلیس زبان کی طرح استعمال ہوتی ہے یعنی کہ اس میں کوئی نغمہ نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی لے نہیں ہوتی کوئی تشبیہہ کوئی کوئی تشبیہہ وغیرہ نہیں استعمال ہوتی جب کہ عام بول چالے کے لیے الگ اردو استعمال ہوتی ہے جس میں زاادہ زادہ بھاری الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا ہے ادبی اردو عام بول والی اردو سے الگ ہوتی ہے اس لیے ادبی اردو کا معیار مختلف ہوتا ہے